जय झूले मां भारत हिंदुजा अॼु मां टेकनीक जे विभिन्न रोज़गारनि जे बारे में ॻाल्हि कंदुमि अॼु भारत में टेकनीक पहिरियों खां पहिरियों जे मुक़ाबले में अॼु ॾाढी वधीक आहे ऐं ॾाढी सुविधाजनक आहे हुन लाइ जाम शयूं थियूं आहिनि जीअं माण्हुनि खे जाम रोज़गार मिलंदा आहिनि टेकनीकनि जे वज़ह सां जीअं टेलीकॉलिंग लाइ माण्हुनि खे जॉब मिलिया जीअं बैंकिंग में ऑनलाइन वारनि खे जॉब मिलिया पोर्टल वारनि खे जॉब मिलिया त जाम रोज़गार हिन ॿ हज़ार पंद्रहं खां पोइ मां ॾिसी रहियो आहियां जिते हुननि खे टेकनीक जा अवसर मिलिया जिते ओ टेकनीक जेतिरो यूज़ कयो हुननि खे हुनखे रोज़गार बि मिलिया ऐं असांखे ओतिरियूं ई सुविधाऊं बि मिलियूं ऐं हिन टाइम ते मां एतिरो ही ध्यान रखण चवण चाईंदमि भई हे टेकनीक जेकी संसार में हले ती टेकनीक अॻियां हलंदी ऐं जाम रोज़गार अञा बि हल ॾींदी माण्हुनि खे रोज़गारी ॾींदी बेरोज़गारी हटाईंदी पर अगरि जीअं ॾिसो वञे त हिन टाइम ते जेको पढ़ाई करणु खपे ॿारनि खे उओ करणु खपे हिन खे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जेकी अॼु खां सभिनि खां वॾे में वॾी टेक पढ़ाई आहे ऐं अॼु अॻियां हली करे संसार में सभिनि खां वधीक में वधीक सुविधाजनक जेके बि रोज़गार रहंदा हूअ हुन ई फो हिनमें ईंदा प्लैटफोमनि में त गुज़ारिश कंदुमि ॿारनि खे इंजीनियरिंग कनि था जेका हीअ कनि था आई टी डिप्लोमा आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्पयूटर साइंस इहे सभु प्रकार जा कोर्स कनि त अॻियां हली करे उननि जो भविष्य बहितर थी सघे जय झूले